ہیلو جی و علیکم السلام کون بات کر رہے جی کون احمد جی بولیے او آپ کے بچے انگلش میں اور میتھ میں بہت ویک ہے ہم لوگ کی لے رہے کلاسیس لے رہے لیکن ان کو میتھ اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ذرا ویک آپ کی بچی دیکھئے آپ لوگ بھی گھر پہ تھوڑا پڑھایئے ٹیوشنس وغیرہ بھی دلوایئے مرے کو کوئی ہے آپ کے پاس ٹیوشن سینٹر گھر کے پاس اچھا ہاں نہیں ہے ٹیوشن سینٹر تو ہمارے پاس ہوتے ٹیوشن سر آتے اسکول کے بعد آتے ایک دو گھنٹے ٹیوشن پڑھاتے اگر آپ بھیج سکتے تو بچے کو ہمارے اسکول سینٹر میں بھی بھیج سکتے ٹیوشن سینٹر میں امپرومنٹ ہو جاتا آپ کی بچی کا محنت کرے تو اچھا امپرومنٹ ہو جاتا ہاں ہاں ہمارے پاس اچھے سر آتے اسکول میں بھی ہوتا لیکن اب زیادہ بچے ہے ان لوک پڑھائیں گے بولے تو بہت ہچ ویک ہے نہیں پڑھتے الگ سے بلا کے پڑھائے تو بھی نہیں پڑھتے ذرا ہم جائے تو بھول جاتے پھر سے اب ٹیوشن لگایا تو پھر وہ اسٹوڈنٹس کم رہتے اور زیادہ توجہ دیتے ہاں یہ ٹیوشن کی فیس الگ سے ہوگی آپ کو ٹیوشن فیس الگ سے ہوگی اسکول کا اس میں نہیں آتا کہ الگ سے سر آتے نا اچھا دیکھئے ایک سبجکٹ کے تھاوزنڈ روپیز ہوتے ان کو اب دو سبجکٹ پڑھانا ہے تو ٹو تھاوزنڈ ہوتے ہیں انگلش اور میتھ کے ایسا ہمارے اسکول پہ ہی بھیجنا پڑتا آپ کو دیکھئے آپ بھیجئے کچھ نہ کچھ پھر آپ کم کر لیں گے آپ کی بچی کو پڑھنا بھی ضروری ہے سر اسپیشل میتھ کے اسپیشل سر ہیں نو آتے انگلش کے بھی پی ایچ ڈی کرے ہوئے ہے آتے او نو ہر ایک پہ بچے توجہ دے کے پڑھاتے ہاں آپ پڑھایئے ٹیوشن میں ڈالیے دو تین مہینے کے بعد میں آپ کی بھی بچی کا رزلٹ امپلیمنٹ ہو رہا نیں ہو رہا کیسا پڑھی کیا ہے آپ خود دیکھیں گے اچھی بات اچھی بات ٹھیک ٹھیک ہے